ہمارے ہندوستان میں بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں اور پھر اسی طرح گھر کے طور طریقے الگ ہیں کھانے پکوان الگ ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں کھلائی جاتی ہیں اور بہت ہی بھائی چارے اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہا جاتا ہے اور جیسے اگر میں کچھ چند مذہبی کے بارے میں بولوں تو جیسے ہندو ہیں ان کے یہاں دیوالی منائی جاتی ہے اور مسلمانوں کے یہاں عید منائی جاتی ہے اور کرشین ہیں کرشین بھائی ہیں ان کے یہاں کرسمس منایا جاتا ہے اس سارے ہی تہوار ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مناتے ہیں ہندو ہمارے یہاں مٹھائی لے کر آتے ہیں اپنے تہواروں پر ہمیں کھلاتے ہیں اور ہمارے یہاں سوئیاں بنتی ہیں تو ہم انہیں کے یہاں لے کے جاتے ہیں ساتھ میں دیوالی پر پھلجھڑیاں جلاتے ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور اسی طرح وہ ہمارے یہاں عید پر آتے ہیں اور اس طرح ہم سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں